हा मां इलाही दफ़ा कला प्रदर्शनी या एक्सपो में वई आहियां ऐं इलाही अनुभव कया आहिनि ऐं हिन दफ़े लला ललित कला एकेडमी जे कला प्रदर्शनी में भाॻु वठण जो मौक़ो मिलियो उते देश विदेश जे इलाही कलाकारनि सां संवाद करण जो मौक़ो बि मिलियो ऐं इलाही कुझु सिखण जो मौक़ो बि मिलियो छो त उन उते थीम ते कला प्रदर्शनी हुई उहे थीम सुबुह जे समय जो हुयो हुस सुबुह जे समय जी थीम एतिरी सुठी हुई त कलाकारनि सुबुह सुबुह जे समय जो इलाही सुठे नमूने सां पंहिंजे कला में प्रदर्शन कयो उहे हुते जेके बि कलाऊं हुयूं इलाही सुहिणी सुहिणी हुयूं जीअं सुबह सुबुह जो मौसम कीअं थींदो आहे प्रभात जे वेले में सिजु उभरंदो आहे पक्षी चहचहाईंदा आहिनि ऐं सुठे नमूने सां इहो प्रदर्शन ॾिसी करे मंत्र मुग्ध थी वियो ऐं ॿियनि जी कलाउनि खे ॾिसी करे कलाउनि जी कलाउनि जी बारीकियुनि खे सिखण जो मौक़ो बि मिलियो